देश में जो हास्पिटल और मेडिकल सेवा है उनके बारे में हम यही सोचते हैं कि और ऊ उनके अच्छे अच्छी मशीने लागे चाही लगे चाहे कि ताकि हमको बाहर न जाना पड़े ज़िला स्तर पर भी अच्छे अच्छे हास्पिटल खोल खोलने चाहिए यहाँ पर तो हम लोग जाते हैं गाजीपुर में ज़िला के है तो बी एच यू लिख देता है लखनऊ लिख देता है दिल्ली लिख देता है ऐसे व्यवस्था अगर ज़िले मिल जाती तो रेफर का कोई बाहर नहीं जाना पड़ता बाहर जाने से हम लोग का दिल्ली बम दिल्ली लखनऊ बी एच यू तक परेशानी उठाने होता है या दूरी बढ़ जाती है हम लोग अपने ज़िले में अच्छे अच्छे से स्वास्थ स्वास्थ सेवाएँ चाहते हैं ताकि अच्छे से व्यवस्था हो कर कोई भी हो रोगी के लिए बनारस या बी एच यू जाना न पड़े अब ये अपने ज़िला स्तर पर ही अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए सरकार यही से यही से हम सोचते हैं कोविड के मारी में जिस तरह कोविड के कोविड महामारी में जिस तरह गाँव गाँव में भी सरकारी हॉस्पिटल में टीकाकरण होता था भीड़ कम होती थी गाँव गाँव में भी केंप लगते थे केंप द्वारा सरकारों ने गाँव गाँव में जाकर जिनका नहीं लगा था टीका गाँव गाँव में घूम घूम कर कराए और और नज़दीक स्वास्थय सेवाएँ भी जो लगती थी जैसे ननगंज है कुसमिह थी या करंडा आता है उसमें लगता था कुछ आदमी जा कर करंडा लगाए कुछ ने ननगंज लगाया कुछ ने अपने गाँव में ही टीकाकरण से कोविड ऐसी महामारी में सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था ओ किसी गरीब आदमी को पैसा देना नहीं हुआ सबका फ्री में ही टीकाकरण हुआ था सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी आदमियों को परेशानी नहीं होती थी खाली जाएँ अपना आधार कार्ड लेकर ऊ अपन टीकाकरण करा लेते थे और और हम क्या बताएँ गाँव में तो हास्पिटल हइए नहीं है गाँव में भी होता हास्पिटल तो आदमी को ज़िला में जाना न पड़ता सरकार को चाहिए कि कि गाँव या कस्बों में अच्छे अच्छे छोटे छोटे हास्पिटल की व्यवस्था करें ताकि आदमी को ज़िला स्तर पर न जाना पड़े अपने गाँव में भी हास्पिटल के हो जाए तो आदमी अपना व्यवस्था व्यवस्था कर ले आदमी सरकार को तो बहुत सारे हास्पिटल है दूर जाना पड़ता है ज़िला में जाना होता है वहाँ जाना होता है आदमी को हास्पिटल में जाने में तकलीफ होता गाँव में रहता तो आदमी का उपचार गाँव में हो जाता है ऐसे आदमी जाए तो ज़िले में तो साधन नहीं है रास्ता नहीं है मेडिकल्स मेडिकल कोई जल्दी गाँव में मिलन से भी नहीं मिलता है कोई साधन भी नहीं मिलते गाँव में शहर में तो सब व्यवस्था ठीक रहता है इस तरह गाँव में भी एम्बुलर्स की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को और या तो जल्दी नम्बर लगाओ तो एम्बुलेंस आता ही नहीं है बिजी ही रहेता है लगभग लग लग भी गया तो जल्दी होता नहीं है ऐसी ऐसी तो व्यवस्था है